आङो मोनसे केमेरा लाबोदोंमोन दाखालियो बयबो मोजां मोजां फटक लानाइ फटक हगारनायफोरखौ नुनानै दा दखान्दारबो नैबे मोजां नैबे मोजां होन्नानै देखायो दखानाव थाङोब्ला दखान्दारनि मोजां मोजां होन्नाइ बाथ्राखौ खोनासंनानै गंसे मोजां केमेरा लानानै फैदोंमोन नाथाइबा बे केमेराया डुब्लिगेटसोमोन आरो दा बेनि थाखाइनो आङो केमेराखौ मोजां मोना माने दखान्दारफोरा हाजारखि मोजां मोजां होन्नानै थगायनानै हरजानाइनि थाखाइ दा पटआ मोजां सिखारा आरो थाबैनो ग्राज्रि जादों दा बेनिखाइनो आङो केमेराखौ मोजां मोना